بچوں کو میں عام طور سے دیکھتا ہوں اسکولوں میں آج کل تو ایک ڈرائنگ کا ایک باقاعدہ ایک سبجیکٹ بنا دیا گیا ہے ڈرائنگ کے نام سے تو بچے تین سال چار سال میں ہی ان کو چتر اچھا لگتا ہے اس کو وہاں کو خود اپنے سے بنانا شروع کرتے ہیں پینٹنگ چار سال پانچ سال کے بچے پیڑ کی چتر کتے کی چتر بلی کی چتر اور اسی طرح سے چڑیا کی چتر اچھے سے بنا کر کے اپنے اسکولوں میں لے جاتے ہیں ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد ان کا ایک سبجیکٹ بنا ہے ان میں اس کے بعد نمبر بھی دیا جاتا ہے اس کے حساب سے بچوں کی جو عمر ہوتی ہے صحیح طور سات سال آٹھ سال میں اچھی طریقے سے وہ چتر میں محنت کرتے ہیں اور اچھے سے اچھے چتر کو بنا لے جاتے ہیں